जोंनि कक्राझार जिल्लायाव गाहाय हारिमुवारिफोरा जाहैबाय जोङो बिदिनो बैसागु फोरबो फालियो आरो जोंनि मेनलि गाननायफ्रा जाहैबाय गामसा आर'नाय बेफोरखौ जोङो गानो लोगोसे हारिमुवारि होनोब्ला जोङो जोंनि माखासे बिदिनो जोंनि सोलिनाय हारिमुवारि बैसागु फोरबो बेफोरनो जोंनि हारिमुवारि धोरोमारिफ्राबो जोंनि गेजेराव बहुत जाबोबाय गोदोहाय है हिन्दु क्रिस्टियान मुस्लिम बिदिनो बायदि बायदि माने बांबोबाय आरो जोंनि बे आनसोलाव बिदिनो हिन्दुफोरनि बेलायाव बिदिनो बाथौ सिबिनाय खेराइ फोरबो फालिनाय बेफोरनो हुदा आरो क्रिस्टियानफोरनि बेलायावबो बिदिनो जिसु क्रिस्त'खौ मानहोनाय फालिबोनाय बेदिनो आरो जोंनि दा धोरोमारिनि गेजेराव